असांजे सूरत में पंजवीहु सालें खां वठी मून्सिपाल्टीअ में बी जे पी जी सरकारि आहे उहो बी जे पी सरकारि माना समुझो जाम सुठा कमु थींदा आहिनि ऐं हेॾियूं पुलूं ठहिल आहिनि हेॾियूं पुलूं ठहिल आहिनि जंहिंजी कोई गिनती काने का हाणे असांजे सूरत में इंटरने एयरपोट इये बि हाणे तयारी चालू आहे हाणे सतरहीं तारीख़ नरेंद्र मोदी आयो हुओ हुन जॻह डुमस पासे हुनजो हाणे ज़मीन जो उद्घाटन करे वियो आहे थोरे टाइम में इंटरनेशनल एयरपोट बि ठई वेंदो ॿियो हाणे असांजे सूरत में मेट्रो जो कमु चालू आहे जो टेवीह खां चोवीह किलोमिटर राउंड अबाउट ऐं राजनिती जे बारे में ॿुधायांव त सूरत में त ख़ाली ओन्ली बी जे पी आहे ऐं हिते सभु मिली करे समाज जा कमु सुठा थींदा आहिनि हर कंहिंखे समाज जे प्रती जाम मानु आहे